شادی پر لوگ دلہنوں کو مختلف قسم کے تحفے دیتے ہیں جو ان کی رسم و رواج ثقافت اور مالی حالات پر منحصر ہوتا ہے عام طور پر زیورات کپڑے گھر کا سامان جیسے برتن اور کبھی کبھی نقد رقم بھی دی جاتی ہے جہاں تک دہیج کا تعلق ہے یہ پاکستان اور انڈیا کے کچھ حصوں میں ایک رواج رہا ہے جہاں دلہن کے گھر والے دلہے یا اس کے گھر والوں کو پیسہ سامان یا جائیداد دیتے ہیں لیکن یہ قانونی طور پر مخالف ہے اور سماجی طور پر بھی اس پر بہت تنقید کی جاتی ہے آج کل بہت سے لوگ اس رواج کے خلاف ہیں اور اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئیڈیل طور پر شادی میں تحفے پیار اور خوشی کے اظہار کے لیے ہونے چاہئیں نہ کہ کسی قسم کے دباؤ کے تحت